जय झूलेलाल दादा प असांजी सिंधी भाषा खे अॻिते वधाइण लाइ ॾाढो परेशानी थींदी आहे छो की ॿार इंग्लिश मीडियम में पढ़नि था सभु या इस्कूल में चवनि तां इंग्लिश सेखारियो ॻाल्हाइनि त ॿार सिंधी त घर में ॻाल्हाइनि कोन्ह था न को अॼुकल्ह माउ पीउ सां ॻाल्हाइनि था त ॿार ख़ाली हिंदी ऐं इंग्लिश सिखनि था सिंधी भाषा त ॿार सिखनि ई कोन्ह था पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम में ॿार था लेयनि त उता हो पंहिंजे सिंधीयुनि में न करे ॿिए जाती जी लड़की छोकिरीनि सां शादी था कनि त पंहिंजी सिंधी भाषा अॻिते वधे कोन्ह थी एतिरी छो की ॿार अॼुकल्ह जा सिंधी ॻाल्हाइण पसंदि ई कोन्ह था कनि उहे पढ़ी लिखी करे इंग्लिश में इंग्लिश ॻाल्हाइनि था ऐं ॿाहिरि देशनि में वञी करे उनमें नौकरियूं बि इंग्लिश में कंपनीअ में कनि था त ज़ाहिर सी बात आहे हुते वेठे ख़ाली हिंदी ऐं इंग्लिश ॻाल्हाइण पंहिंजी सिंधी भाषा अॻिते वधे कोन्ह थी ऐं इन करे थी पंहिंजे सिंधी भाषा खे अॻिते वधाइण में इलाहीं जाम परेशानी थियनि थियूं थी सघे थो सिंधी में सभु ॻाल्हाईंदा त वधि सुठो आहे ताक़ी पंहिंजी सिंधी भाषा अॻिते भविष्य में इंदड़ु पीढ़ी सिखी सघे ऐं अॻिते सिंधी वधी सघे पंहिंजे सिंधी इस्कूल बि कोन्ह को की ॿारनि जो एडमिशन उन इस्कूल में कराइजे ओ बाए कोनि जिते किथे ॾिसो त सिर्फ इंग्लिश ऐं हिंदी त पंहिंजी सिंधी भाषा अॻिते कीअं वधंदी थी सघे एतिरो ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हाईंजो उनमें पंहिंजी सिंधी भाषा अॻिते वधंदी न त ॾाढी परेशानी थींदी